पंजवीह डिसम्बर ॿ हज़ार टे टीह मार्च उणिवीह छावंजाह पंदरहां जनवरी ॿ हज़ार नव अक्टूबर उणिवीह सौ नवे हिकु जून ॿ हज़ार चोॾहां